دنیا میں بہت سارے سیارے ہیں لیکن مجھے جو سب سے زیادہ سیارہ پسند ہے وہ ہمارا اپنا زمین والا سیارہ ہے کیونکہ یہاں کی آب و ہوا ہم لوگوں کو اطمینان بخشتی ہے اور یہاں پر زندگی گزارنے کے لیے آکسیجن وغیرہ بھی ہے لیکن اگر دوسرے سیاروں کی بات کی جائے جیسے چاند ہے یا منگل ہے یا اور دوسرے سیارے ہیں تو وہاں پر ابھی زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے پھر چاند ہی ایک خوبصورت سیارہ ہے وہاں پر ہمارے سائنسداں اگر صرف پہنچ چکے ہیں اور امید ہے کہ وہاں پر زندگی گزارنے کے طریقہ کو وہ سب تلاش کر سکیں اور ایسے سیارے پر زندگی گزارنا ہم لوگوں کے لیے تعجب خیز اور پرتعیش ہوگا